नमस्ते जी आप फोटोग्राफर आपके यहाँ से हमें फोटोशूट करानी है आपके यहाँ कैमरा उमरा लग जाएंगे फोटो के सामान जी इसका क्या प्राइज़ रहता है कैसे क्या करेंगे तो फिर आप प्राइज़ बताइए डियर जी कुछ कम करिए ड्रोन तो सही है आजकल वेडिंग्स में हमें वेडिंग के लिए फोटोशूट कराना है दरअसल मेरी बहन की वेडिंग है तो हमें फोटोशूट कराने हैं तो ड्रोन हमें चाहिए जयमाल के लिए तो अब ड्रोन का प्राइज़ सही बताइए इतना ज़्यादा नहीं थोड़ा सा तो कम करिए आप आप ले लीजिए थल्ती वल्टी थल्ती चलिए थल्ती कर लीजिए अरे हम आपसे पूरा फोटोशूट कराएंगे वेडिंग फोटोशूट होता है पूरी वेडिंग फोटोशूट होना चाहिए तो जिसमें ड्रोन हमें चाहिए ड्रोन अलग से चाहिए हाँ पूरा सब कुछ चाहिए एक जो होता है कौन सा वेडिंग का हाँ हाँ जेसे जी हाँ जैसे जयमाल का फोटोशूट होता है हमारी पूरी वेडिंग का थीम जिस वह जैसा रहेगा जिस डेट से वेडिंग स्टार्ट होगी फाइव सिक्स डेज में हमें पूरा फोटोशूट चाहिए आपसे ल पूरा बुक कराना है हमें डेट है सोलह नबोम्बर कंसेशन तो बनता ही है आपको हम जो है हमें आपके बारे में इतना सुना है आप इतना अच्छा फोटोशूट करते तो आप थोड़ा सा कम करिए कंसेशन तो बनता ही है जी जी यही तो सुनकर जी यही सुनकर तो मैंने कॉल किया आपको चलिए ठीक है फिर डन करते हैं हाँ नहीं लेकिन आप कोशिश करिए इससे थोड़ा और कम करने की चलिए ठीक है डन जी ठीक नमस्ते